हम जखन खाना बनबैत रहै छी तऽ हमरा खानामे बहुत दिक्कत होइत रहै अछि जेनाकि हम कखनहु कालके खाना बनबैतकाल जेना हमसभ बनबै छलहुँ खाना एकदिन मीट चावल बनबै छलहुँ तऽ हमरसभके गैस खतम भऽ गेल तऽ हमरासभके बहुत दिक्कत भेल तऽ लेकिन पड़ोसीके घरसँ हमलोक हमसभ जारनि आनिकऽ वएह गै ओतेक फेर खाना बनेलहुँ जे खाना बादमे हमसभ हमरासभके बहुत बढ़िआँ लागल ओ एखन तक याद आबैए कतेक बहुत बढ़िआँ बनल रहै हमसभ बनेने रहौँ ओकर बाद ए एहन बहुत दिक्कत होइत रहै छै हमरासभके जखन खाना बनबैतकाल जेना हमसभ खाना बनबैतकाल कहिओ नमक तेज भऽ गेल कहिओ मसल्ला तेज भऽ गेल कहिओ नमक कम भऽ गेल तऽ एनाहि बहुत दिक्कत सारा होइत रहै छै कहिओ गैस खतम भऽ गेल कहिओ जलावन चुल्हापर बनबैत रहलहुँ जादा जल्दी आँच दऽ देलहुँ तऽ खाना जरि जाइ छै इएह दिक्कतसब होइत रहै छै कखनहुकालके तऽ खानामे पानि बेसी पड़ि जाइ छै तऽ खाना पानि जेना भऽ जाइ छै तऽ ईसब दिक्कत बहुत हमरा तऽ होइत रहै छै सभके एहि दुआरे खाना बनबैतकाल हमसभ बहुत कम टाइमसँ बनेलहुँ अकेले नहि तऽ सभगोटा बैसिकऽ सभके सहमतिसँ बनेलहुँ ओकर बाद जखन जखन दिक्कत होइ छै तऽ हमसभ अपनेमे सलाह कऽ कऽ वएह खाना खएलहुँ बादमे बहुत दिक्कत होइत रहै छलै हमसभ जखन स्टूडेन्ट रहिए तऽ बहुत दिक्कत होइ एखनहु खाना बनबैतकाल बहुत दिक्कत होइ छलै गैस कखनहु खतम भऽ जाए तहन खाना दोसरके गैसपर चढ़ाकऽ बनाबिए ओकर बाद वएह गैस भराकऽ आबिए गैस भराबैलए सभगोटा जइए तहन ओ खाना बनाबिए अपना मोनसँ जेनाहि सभगोटा बनाबिए बैसिकऽ एकसङ्गे बैसिकऽ सब सहमतिसँ बनैए जे केहन बनतै कहिओ कहिओ तऽ एहन खाना भऽ जाए छलै जे खेनाइ आफत रहै छलै तहनो हमसभ कोनाहु अपन कि करितिए खाइ पड़ै छलै तऽ खाइ छलहुँ बैसिकऽ वएह सएहसब छलै जे एखनहु एखनहु याद आबैत रहैए खाना बनेनाइ तऽ जब खाना बनबैसँ मोन उठि जाएत रहैए कखनहुकालके जे कि करब एहन खाना कोना बनाएब तहनो कि करब बनबऽ पड़ै छै खाइ फेर पेट भरैके लेल तऽ ईसब बनबऽ पड़तै ताहि दुआरे हमसभ बनाकऽ जेहने बनै छै बनबै छी लेकिन बढ़िआँसँ खएलहुँ सभगोटा ओनाहि खाकऽ रहलहुँ